अस बमार होंदे जिस बेल्ले ते बड़़े बमार होंदे केईं लोग बिच्च इन्ने बमार होंदे कि लोग सोचदे केईं लोग डाक्टरे दे जाने बिल्कुल मनदे नी सोचदे सोचदे कि अस अस घर गै ठीक होई जाह्चै अस नी जाना डाक्टरै दे सोचदे कि अस घर के ठीक होई जाह्चै अस डाक्टर पैहला पराने जमाने च लोग बड़े लोग इयै गल्ल सोचदे कि अस डाक्टरे दे नेईं जाह्चेै घर गै ओह् कम्म कड्ढी लैंदे जेल्लै नेईं घर नेईं थोहड़ा अराम लगदा घर नी अराम लगदा फ्ही अस फ्ही आस्पिटल आंदे दवाई लेने गी केईं दवाई ऐसा होंदा कि असेंगी सरकारी लब्भी जंदी थ्होई जंदी फ्री थ्होई जंदी केईं दवइयां नेईं थ्होंदियां हियां फ्ही असें पैसे खर्चियै लेना पौंदियां मुल्लें लेना पौंदियां इन्ने पैसे नी होंदे पैहले पैहले जमाने पैसे नी हुंदे अज्ज कल्ल बी नी हुंदे फ्ही केईं दवाइयां थ्होई जंदियां असेंगी पैसे कन्नै केईं केईं दवाइयां होंदियां के थ्होई जंदियां अंदरां गै फ्री थ्होई जंदी बाकी दवाई असें मुल्लें गै लेना पौंदी फ्ही ओह्दे बाद बड़ियां दवाइयां ऐसियां ऐसियां जेहकियां मुल्लें लैंदे हे ते लेंदे नेईं होंदा फायदा डाक्टरें औना फ्ही डाक्टरें दवाई लिखनी कोई दवाई थ्होंदी अंदरा बाकी बाहर आह्नियै लेना पौंदी फ्री नी थ्होंदी मुल्लें फ्ही में में बमार होई ही मेरा अक्खियें दर्दां हियां बचपन बिच्चा गै फ्ही में आपरेशन कराया तिन्न बारां अपरेशन कराया कोई दवाई थ्होई जंदी मिगी अंदरा नी ता फ्ही में उत्थुआं लैनी दवाई असें बाहरां दवाई लनी बड़ी बड़ी बड़ी मैहंगी दवाई लब्भनी दस्स दस्स ज्हार दा बी इक टैस्ट होंदे हे मेरी अक्खियें दे फ्ही आपरेशन कराया चाली चाली ज्हार दे आपरेशन बी होए बड़ियां अक्खी दर्द ही मेरे मतलब साढ़े घर दे सोचदे मत थोह्ड़ा ठीक होई जाए मेरे घरा दे इयै सोचदे कि घर के ठीक होई जाए ते अस थोह्ड़ा सस्ता पेई जाए नेई फर्क होएया फ्ही असें आस्पिटल जाना उद्धर जाइयै दवाई लेनी दवाई लेती नी फर्क होएया फ्ही चेक करवाया टेस्ट करवाय दस्स दस्स ज्हार दा टेस्ट बी करवाए टेस्ट ते फ्री होंदे नी नेई नेई कोई टेस्ट होंदा अंदरा सारे टेस्ट बाहर जाइयै करवाने पौंदे बड़े पैसे लग्गे फ्ही कोई दवाई असेंगी गी दवाई अक्खीं पाने आहली दवाई होंदी जेहकी ओह् देई लैंदे फ्री बाकी दवाई सारे के मुल्लें लेना पौंदियां आपरेशन दा समान बी असें असें सारा मुल्लें लेना मुल्लें लेइयै मीं आप्पूं अक्खी दर्दां हियां फी में अपने तिन्न आपरेशन करवाए त्रै आपरेशन करवाइयै फ्ही दवाई लैती असें दवाई दवाई चलदी रेही चलदी रेही ओहदे बाद फ्ही में मीं नेई फर्क पेआ फ्ही इक बारी बी प्रश्न कराया चाली ज्हार दा मेरा आपरेशन होएया आपरेशन होएया नेईं नेईं लाइट लग्गी फ्ही दूई बारी मीं फी प्रश्न कराया फ्ही बी नेईं लाइट इक अक्खीं दा दूई अक्खीं दो बार प्रश्न कराया चाली ज्हार दा टेस्ट होए सब किश मेरा चाली ज्हार रपेया लग्गेआ नेईं त्री दूई अक्खी दा फ्ही कराया प्रश्न फ्ही ओहदे बिच्चा आई थोह्ड़ी लाइट बड़ियां ज्यादा मिगी अक्खी दर्दां हियां कोई दवाई थ्होंदी कोई नेईं थ्होंदी बाकी दवाई सारियां मुल्लें गै लैना पौंदियां हियां ज्यादाकर मुल्लें लैनियां कोई गै दवाई थ्होंदी ही सरकार कोला फ्री नेईं ते मुल्लें लेना टैस्ट सारे मुल्लें होंदे हे फ्ही बड़ा मुश्कल होंदा हा फ्ही पैसे उस बेल्ले होंदे पैसे नेईं होंदे हे डाक्टर कोला अंदर गै दवाई थ्होई जंदी ही पूरी बाहर सारियां दवाई असें मुल्लें ते लेना पोंदियां